जय झूलेलाल अॼु जो समय ऑनलाइन जो समय आहे शोशल मिडिआ जो समय आहे अॼु हरेक कमु हरेक धंधो हरेक पढ़ाई जेको बि आहे सभु ऑनलाइन शोशल मिडिआ जे रस्ते थी रहियो आहे अॼु अगरि कंहिं खे कुझु कमु करिणो आहे त शोशल मिडिआ जे रस्ते करे सघंदो आहे तीअं ई डांस बि जेका आहे उहा बि ऑनलाइन अॼुकल्ह चालू थी वेई आहे जेके डांस मास्तर आहिनि उहे अॼु ऑनलाइन क्लासिस हलाए रहिया आहिनि अॻे अगरि कंहिंखे डांस सिखिणी हूंदी त हुनखे कंहिं इन्सटीट्यूट ते या हुनजे घरि वञिणो पवंदो हुओ ऐं हुन में कुझु ॿार ई सिखी सघंदा जींअ ॾह पंद्रहं वीह पर अॼु ऑनलाइन हुअण जे करे इहो केतिरा बि ॿार हुजनि ऑनलाइन अची करे सिखी सघनि था हिन में जाम फ़र्क़ु पेईजी वियो आहे हिन में चङनि ॼणनि जो भलो थिए थो छाकाणि त हिक महिल चङा ॿार उहे सिखी करे ऐं हुनखे पंहिंजे ज़िंदगीअ में अमल में आणनि था ऐं हिन रस्ते ते उहे कमाए सघनि था जेको खपे उहो करे सघनि था जय झूलेलाल